हलो हाँ दीदी जी मैम आपको जी कौनसा खेल खेलना है दीदी बोलिए जी जी वह गेम खेल सकते हैं वह तो खेल भी सकते हैं वह ऊँचे लेवल पड़ता जैसे जा सकते हैं जैसे राजस्थान आ गया आ कुछ जी और कोई जी जी मैम जी यहाँ तो सब खेल का सुविधा है सब खेलाया जाता है सब अपना अपना लेवल पे जाता है ऊपर तक जाता है ऊ वह जीना बनिया खेलिएगा उतना बढ़िया होता उतना ऊपर तक जाता है

जी यहाँ आइएगा तब

जी जी यहाँ आइएगा तो अपना आपको बता देंगे सब खेल के बारे में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको आना पड़ेगा जी आए हैं पूरा अपना

जी तो यहाँ आ सकते हैं यहाँ वह भी है सभी भी खेल हैं और बता सकते हैं खिला भी सकते है सिखा सकते यहाँ है आ सकते कबड्डी है फुटबॉल है या किरकेट है सब खेल हैं जो खेल आपको पसंद परा वह भी है बैडमिंटन भी है खेल सकते हैं जो खेल आपको पसंद है जो खेल सकते हैं जा करके वो खेल में आइएगा बता देंगे आपको यहाँ आना पड़ेगा समस्तीपुर डिस्टिक में

जितना का जी यहाँ आइएगा तो सब खेल के बारे में बता देंगे और जो आपको पसंद पड़ेगा जो खेलना चाहते हैं जो पसंद है यह अपना अथी कर देंगे जी ठीक है